नमस्ते सर आप कृष्ण यादव आइसक्रीम पार्लर से बोल रहे हैं सर ऐसा है की मेरे घर में कोई फ़ैमिली फंक्शन है हमारा हमें आपके यहाँ से आइसक्रीम ऑर्डर करना था आपके पास को हाँ जी आपके पास कौन कौन से है फिर भी कुछ जैसे आपके ख़ुद के प्रॉडक्ट है या बाहर से मंगवाते तो आपके पास में वही है ऐसे ठीक है आपके घर के हाँ आपके घर के ब्रांड के एक बार मुझे बता दो क्या क्या नाम है कौन कौन से फ़्लेवर हैं हाँ वो तो सही है मैं फ़्लेवर की बात कर रही हूँ कि आपके पास ख़ुद के फ़्लेवर में है आपके लोकल ख़ुद के बने हुए अच्छा तो प्योरिटी आप मुझे प्योरिटी क्या करके दोगे उसकी पूरी जैसे आइसक्रीम सही है नहीं है उसकी पूरी सिग्निफिकेन्स दोगे या नहीं दोगे

अच्छा तो सर आप मुझे यह बताओ कि सबसे बड़ा वाला पैक है उसका क्या प्राइस है

ठीक है और अगर मैं मीडियम साइज़ उसका लूँ तो कितने में पड़ेगा

नहीं नहीं पचास जन हैं पचास जने का खाना है घर में बच्चे की बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए हमको चाहिए था तो आप उस हिसाब से मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कितने डब्बे खरीदने चाहिए क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज तो है नहीं आपको ज़्यादा पता है तो आप मुझे बताओ येस वह तो हम बता देंगे क्योंकि आप पेमेंट कैसे लोगे पहले हमें एडवांस देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा एडवांस हाथों हाथ पेमेंट करना है आपको कैश पेमेंट अच्छा ठीक है तो आप मुझे बिल पक्का बिल बना के दोगे ठीक है सर तो आप मुझे यह बताओ सर कि आप मेरे घर पर मतलब अगर मैंने आज ऑर्डर किया तो आप कितनी देर में मेरे घर तक वो सारा ऑर्डर पहुँचा दोगे शाम तक मिल जाएगा अच्छा तो सर अगर मैं आपसे इतने सारे ये खरीद रही हूँ डब्बे आइसक्रीम के तो आप मुझे कुछ कन्सेशन भी दोगे कुछ स्कीम होगी आपकी तो आप मुझे बताओ अगर मैं दस डब्बे लेती हूँ तो इसका का पेमेंट कितना होता है नहीं सर एक बार एस्टीमेट तो निकालूँ मैं भी कि मेरे बजट में पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है अच्छा ठीक है तो फिर आप एक काम करो सर कि मुझे एक तो अमेरीकन नट्स में कर दीजिएगा और एक मुझे मिक्स फ्रूट चाहिए और एक आप मेरे को वेनीला वाला कर दीजिएगा ये पैक रेडी मैं कल आप कल सुबह आप एक काम करना कल शाम तक पहुँचा देना ठीक है यही वाले मोबाइल नंबर है सर आप यह सेव कर लेना